دہلی میں حکومت کے احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات ادارے اور قوانین موجود ہیں جو آئینی اصولوں اور عوامی مفاد کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں سب سے اہم اعلیٰ معلومات کے حق کا قانون یعنی آر ٹی آئی ایکٹ دو ہزار پانچ ہے جو دہلی سمیت پورے بھارت میں نافذ ہیں اس قانون کے تحت شہری کسی بھی سرکاری محکمے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسے پالیسی سازی منصوبوں کے عمل آوری اور عوامی فنڈس کے استعمال پر نگرانی ممکن ہوتی ہے دہلی حکومت کے ویبسائٹس پر مختلف رپورٹس بجٹ پالیسی فیصلے اور نوٹیفیکیشنز عوام کے لیے دستیاب ہوتے ہیں نگران ادارے جیسے دہلی لوک آیوک بد عنوانی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جبکہ دہلی اسسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسے فارمرس سرکاری محکموں کے اخراجات اور منصوبہ بندی کا جائزہ لیتے ہیں اس کے علاوہ سی اے جی کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کے رپورٹس بھی دہلی حکومت کے مالیاتی معاملے پر نظر رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں اپنے منشورات اور انتخابی وعدوں کے تناظر میں بھی شفافیت کا دعوہ کرتی ہیں اور اگر ان پر عمل نہ ہو تو عوامی دباؤ اور میڈیا نگرانی کے ذریعہ حکومت کے جوابدہ بنایا جا سکتا ہے